घूमने की सबसे पसंदीदा जगह जैसे कि पंजाब हो गया कश्मीर हो गया जम्मू हो गया यह मुझे वहाँ पर बहुत ती अच्छी जगह लगता है श्रीनगर हो गई क्योंकि वहाँ पर एक मनाली हो गई हिमाचल प्रदेश हो गया यह एक अच्छी अच्छी जगह है जो मुझे घूमने के लिए बहुत ही पसंद है यहाँ पर जो पहाड़ों का व्यू देखने को मिलता है और जो जर्नी देखने को मिलती है हरियाली देखने को मिलती है जैसे आदमी के दिमाग के अंदर कितनी भी टेंशन हो कितनी प्रॉब्लम हो तो अगर वह इंसान वहाँ जाकर आता है तो वह अपना जो दिमाग वह अच्छे से एक तरीके से ठीक कर पाएगा और सारी प्रॉब्लमस ठीक हो जाएगी उसकी और जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वह उनको भूल जाएगा और एक अच्छे तरीके से उनको सही टैकल कर पाएगा क्योंकि यह हमारे परिवार का और यह एक बहुत ही अच्छी जगह का आराम से मस्त वाला वो है यहाँ पर देखने लायक बहुत सी जगह है जो अपने को वो करती है जैसे कि मैं बात करूँ कश्मीर के अंदर मैं बात करूँ तो अमरनाथ की जो यात्रा है वह भी बहुत ही वहाँ पर यात्रा करने से हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है और इसकी बात करूँ तो मैं एम पी के बात मध्य प्रदेश ऊ की बात करूँ मध्य प्रदेश भी काफी अच्छी जगह देखने लायक है और मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक तरीके से बहुत ही अच्छी मनाली के अंदर जो पहाड़ों के अंदर देखने में एक बहुत ही मज़ा आता है बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर देखने में और घूमने में देखने में और घूमने में इसलिए यह जगह हमारे लिए घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह सबसे अच्छी जगह मानी जाती है और इन जगहों पर आराम से घूमना ही चाहिए हमारे को